हांवेन ऑनलायन सुरयांचो एक सेट ऑर्डर केल्लो त्या सेटांत व्हडल्यो चार आनी ल्हान चार अश्यो आठ सुरयो आशिल्ल्यो सुरयां वांगडा दवरपाक एक स्टेंन्ड मेळ्ळें म्हाका दिसलें सुरयो बऱ्यो आसतल्यो पूण आठ सुरयांतल्यो दोन सुरयांची हेंन्डलां मोडिल्ली हांव सुरयो वापरपाक लागलो तेन्ना स सुरयांची धार आसली पंदरा दिसांन दोन सुरयांक धार ना ही सामकी वायट गजाल आमी पयशें पे करून ऑनलायन घेतात तें बरें आसपाक जाय असली फटींगपणां जावपाक जायना काळींग कापतना दोन सुरयो तुटल्यो एक हजार रुपयांक हांवेन सुरयो घेतील्ल्यो सगळें पयशें उदकांत गेलें ताच्या परस खंय दुकानार चड पयशें दिवन घेतल्यार बरें मेळटा आशिल्ल्यो अशें म्हाका दिसता